हाँ हमारे जोधपुर जिले में कई परोपकारी संगठन हैं जो इन लोगों को हेल्प करते हैं और सहारा देते हैं इनका जीवन चलाते हैं या यूँ कह दीजिए इनको रहने की व्यवस्था करते हैं इनके पढ़ने की व्यवस्था करते हैं कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो इनका आश्रय रहते हैं और ये भी अपनी बहुत ही निष्ठा के साथ इस काम को करते हैं यही दूसरी ओर देखें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में रहते अनाथ आश्रम हमारे घर के जस्ट पास में ही खुला हुआ है तो हमें यह बहुत देखने में अच्छा लगता है कि लोग जो है आगे आ कर ऐसे लोगों की चिंता करते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं साथ ही उनकी पढ़ाई का भी काम देखते हैं दूसरी और अगर वृद्धाश्रम की बात करें तो ऐसे भी कई संगठन है जो आउटकार्स में खुले हुए हैं जहाँ पर महिलाएँ रहती हैं पुरुष रहते हैं और ये सारे वृद्ध हैं वृद्धाश्रम में लोग मिल जुल कर रहते हैं और इनके लिए कई लोग हैं जो आगे आ कर हेल्प करते हैं सेवा करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि ये जो संगठन है ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और लोगों में यह सकारात्मक प्रभाव डालते हैं हम ने अक्सर ये भी देखा है कि ये जो जितने भी संगठन है इन संगठनों में